हीअं त कुझु धर्म आहिनि जेके मूंखे ॾाढा आकर्षित कंदा आहिनि जीअं जैनिज़्म हीउ जेका धर्म आहे उहो मूंखे ॾाढा आकर्षित कंदो आहे मां अन्य धर्मनि मां हीअं सिखियो आहे की सभु माण्हू हिकु बराबरि पाण खे कंहिंजे लाइ ग़लतफ़हमी न ठाहिणी आहे सभिनि खे हिकु समान मञिणो आहे ऐं कंहिं सां भेदभाव कॾहिं कॾहिं न करिणो आहे मां अन्य धर्मनि जे त्योहार मल्हाईंदी आहियां जीअं क्रिसमस थियो महावीर जयंती थी ऐं अञा बि ॾाढा त्योहार त्योहार आहिनि जेका असां मल्हाईंदा आहियूं ऐं मल्हाईंदा रहंदासीं हिन में काई बुरी ॻाल्हि न आहे असांजो धर्म ऐं ॿिया धर्म बि हीअं त सेखारनि असांखे की हर माण्हू हिकु बराबरि आहे हीअं त माण्हुनि जी थिंकिंग आहे जेको पाण खे पिछड़जी विया आहियूं त सभिनि खे निमाणी वेनिती आहे की हिकु बराबरि थी हलो ऐं गॾिजी भाउरनि वांग़ुरु हलो महिरबानी